دلہی حکومت تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہے جس کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے ہیں دلی حکومت نے تعلیمی نظام کو بڑھاوا دینے اور عام کرنے کے لیے سب سے پہلے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں بہتر بنائے پھر سرکاری اسکولوں میں پرائیویٹ اسکول کے مقابلے بہترین سے بہترین اساتذہ کرام لائے تاکہ لوگ اچھے سے اچھے تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں